आमच्या वाठाराचो खेळ म्हळ्यार फुटबॉल आनी तेक तो आमी खेळटाना खूब उमेदीन खेळटात जेन्ना खेळटाना खेळगडो एक जखमी जाता तेन्ना तेका आमी फस्ड एड दिता समज कितें जावं पांय दुखलो जाल्यार तेका आमी स्प्रे मारतात जावं आयस दवरतात पांय सुजलो जाल्यार आयस दवरतात बोट फुटलें समज जाल्यार आमी बेंन्डेज मारतात डेटॉल लायतात बेंन्डेज मारतात जावं पट्टी बांदून तेका भायर बसपाक लायतात बरोंच कितें अपघात जालो जाल्यार तेका डायरेक्ट आमी हॉस्पीटलांत व्हरतात सो तेका कितें जावूं न्हये म्हुणून आमी तेका हॉस्पीटलांत एडमिट करतात चड कितें समज जालो जाल्यार तेका आमी फिजिशियन आपयतात आनी हॉस्पीटलांत एडमिट करतात